वाईफ़ाई डाटा मोबाइल का उपयोग हम करते तो बहुत हैं क्योंकि एक दिन में डाटा इतना इस्तेमाल कर लेते हें कभी कभी ऐसा होता है कि वो डाटा पूरा का पूरा उसी तरह रखा रहे जाता है क्योंकि नेटवर्क की बहुत दिक्कत रहती है और दिक्कत होने के कारण न कोई वीडियो देख सकती हूँ न कोई पोज ले सकती हूँ अदर कोई काम उस डाटे की वजह से वो सारे काम बंद हो जाते हमें कुछ देखना है सुनना है या छोटा बच्चा घर में रो रहा है उसको भी देना है तो ऐसी कभी कभी समस्या हो जाती हैं कि डाटे रहे रहते हुए भी मोबाइल वो बंद ही बंद का बंद ही पड़ा रहता है क्योंकि नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है इसलिए वाईफ़ाई हमारे घर के दस कदम पीछे लगा हुआ है तो जैसे कि डाटा हमने अपना पूरा उपयोग कर लिया उसके बाद हमें डाटे की जरूरत है तो हम छत पे जाके उनके वाईफ़ाई का कोड डालते हैं कोड डालने के बाद अपना डाटा ऑन कर वाईफ़ाई आन करके डाटा यूज कर किया करते हैं जैसे किसी का फ़ोन आया उससे वीडियो कॉल करनी है या कोई अदर चीज़ें भेजनी जब डाटा ही नहीं रहेगा नेटवर्क की दिक्कत से हमें ये एक दिन में डाटा पूरा का पूरा उसी तरह रखा रहता है तो मोबाइल रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं है इस वजह से हमें अपने इस नेटवर्क या वाईफ़ाई मोबाइल डाटा का उपयोग एक दिन में कम से कम तीन सौ चार सौ एम बी बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि सौ एम बी खत्म करने में बहुत ही लाले पड़ जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि आन करो थोड़ा चलता है फिर वैसे बंद फिर आन करो फिर वैसे चलता है फिर कभी बंद हो जाता है इसलिए हमें अपने डाटा कभी कभी तो ऐसा रोना भी आ जाता है हमें कि मतलब कोई मतलब ही नहीं मोबाइल रखने का क्या मतलब है जब न कुछ देख सको न सुन सको न किसी से बात कर सको वीडियो कॉल कोई कहे रहा है कि हम वीडियो कॉल करेंगे अरे हम कैसे कर सकते हैं जब मेरा डाटा ही नहीं चल रहा है नेटवर्क की दिक्कत है हम क्या करें बात भी नहीं हो सकती किसी से तो बताओ इसमें मेरी कौन सी दिक्कत तो इसलिए वाईफ़ाई कनेट करने से हमें ये लाभ मिलता है कि नेटवर्क हो या न हो अपना काम थोड़ा बहुत चलता रहता है ऐसे में जैसे कि कहीं चले गए अदर कोई पास में बैठा हुआ है मेरा डाटा खत्म हो गया है उससे कहे के भईया थोड़ा अपना वाईफ़ाई कनेक्ट कर दो ऑन करो उससे कनेक्ट करके हम अपना काम चला लेते हैं पर नेटवर्क तो होने चाहिए नेटवर्क की समस्या अक्सर बारिश में ज़्यादा होती है कभी कभी मौसम भी ऐसा रहता है बहुत अच्छा मौसम रहेगा गर्मी भी रहेगी सर्दी भी रहेगी और शीत लहर भी आएगा सब कोई दिक्कत नहीं होगी पर नेट मौसम बहुत सुहाना नेटवर्क की बहुत दिक्कत है बताओ इसमें क्या किया जाए कुछ कर भी नहीं सकते कम्पनी वाले को फ़ोन लगाओ ओ बोलेगा इतनी देर बाद आएगा उतनी देर बाद बार बार नंबर यूज करते रहो डालते रहो डालते डाल रिपीट करते रहो ओ सही नहीं होता है तो इस वजह से हमें वाईफ़ाई या मोबाइल का डाटा उपयोग करते तो हैं पर जब नेटवर्क सही रहते हैं तो सारी की एम बी सारी खत्म हो जाती है जब नेटवर्क ही नहीं सही रहते तो एम बी खत्म होने में भी समस्या आने लगती है इसलिए हम कहते हैं कि वाईफ़ाई डाटा नेटवर्क को ऐसा सरकार करे कि कभी वो नेटवर्क ही न जाएँ जब नेटवर्क जाएँगे नहीं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं जब दिक्कत नहीं होगी तो अपना मोबाइल बराबर परमानेन्ट चलाते रहेंगे उसमें हमें भी प्रॉब्लम नहीं अदर भी नहीं जैसे कि छोटा बच्चा मेरे घर में रो रहा है हमें मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए और वो देख रहा है उसे कोई अच्छी वीडियो लग गई अब वो देख रहा वो बार बार देखेगा बार बार देखेगा और नेटवर्क नहीं है वो वहीं उसी पे ठप हो जाता है वो सोचता है कि हमने बंद कर दिया हम क्यों बंद करेंगे भई नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए वो चला गया ऐसे में बच्चा भी रोने लगता है खुद भी परेशान हों बताओ क्या करें उसे समझाना भी नामुमकिन हो जाता है कि हम करें तो क्या करें क्योंकि भई छोटा बच्चा है उसे समझाने में बहुत दिक्कत आती हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं ये करेंगे वो करेंगे तब आएगा फिर मोबाइल ऑन करो फिर अब आप आन आफ करो आन करो आफ करो आन करो तक बहुत मुश्किल में डाट कहीं आ आता है नेटवर्क जब आ जाएगा तो अपना फिर कनेक्ट करने लगता है करते करते अपना थोड़ी देर बात हुई फिर दिक्कत होने लगी अब इसमें बताओ में और क्या किया जा सकता है ऐसा है कि जैसे कि हम कभी कभी डाटा किसी रास्ते में फंस गए और नेटवर्क बहुत अच्छे आ रहें बढ़िया चलाते चले गएँ मेरी सारी एम बी खत्म सारे डाटा खत्म कोई दिक्कत नहीं और अभी दस दिन पहले की बात है हम चला रहे थे मोबाइल और चलाते चलाते लमसम में पाँच छह पाँच ओन सौ एम बी खत्म हुई होंगी पचास पर्सेंट समझो डाटा खत्म हुआ होगा और वैसे रखा हुआ था बस इसमें ये दिक्कत हुई कि आने का बस वही नेटवर्क की दिक्कत एम बी रखी की रखी रहे गई खत्म हो गया अदर जैसे कभी कभी ऐसे फँस जाते हैं किसी भी पोर्शन में कि हम कहीं गए और कोई काम में फँस गए नहीं कर पाए नेटवर्क है तो यूज नहीं कर पाए और कभी ऐसा होता है कहीं पहुँचे नेटवर्क नहीं है तब भी नहीं यूज कर पाते तो इस वजह से हम कहते कि जैसा हो सके वैसा ही अपने हिसाब से करना चाहिए वाईफ़ाई हो या मोबाइल हो या डाटा हो अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करना